हां जी में हमाचल च गेदी आं डलहोजी आह्ले पास्से लेकिन मैनू इन्ना मतलब चंगा लग्गा उत्थै ब्याह् जेह्ड़े होंदे नै ब्याह्वां दा संगीत अलग नै डांस अलग नै मतलब इन्ना एन्जाय कीता इन्ना एन्जाय कीता कि पुच्छी निं सकदे तुसी खाना वी उंदा अलग कियां बेहियै थल्ले बेहियै रुट्टियां खंदे जियां साढ़ा पैह्ला हा पैह्ला हिसाब कताब ही ना इ'यां ही मतलब हून उत्थे वी हमाचल च वी इ'यां ही न प्हाड़ी लोकां बिच्च इ'यां ठंडी ठंडियां हवावां नै उच्चे उच्चे प्हाड़ नै हरियाली ऐ इन्नी हरियाली ऐ कि पुच्छो मत अपने चढ़ाई चढ़ो केह् नांऽ उद्दर दे लोक वी ताजियां हवां लैंदे नै हाई वी ताजियां हवां लेइयै लैन आस्तै जन्ने आं उत्थें ते केह् नां प्रोग्राम जेह्ड़े उद्दर दे दिक्खने आं साह्नू अजीब लगदे नै कि प्हाड़ां दे लोक कियां मतलव डांस करदे नै इंदा कियां झूमना घूमना खाना पीना रैह्ना इंदा कनेआ स प्हाड़ां बिच्च ठंडे ठंडे लोक इंदा बड़ा ही अच्छा रैह्न बैह्न ऐ इंदा ठंडियां हवांवां ते बाकि मैनू ते सारें कोला जैदा अच्छा लग्गा प्हाड़ दा रैह्ना क्योंकि में प्हाड़ च गेई आं इ'यां मतलव मस्ती मारी कि मतलव पुच्छो ही निं कदे जियां बच्चे अप्पू ते में स्यानी मयानी आं लेकिन में प्हाड़ां बिच्च जाइयै इन्नी मस्ती मारी कि मैनू अपने आप च निं पता लग्गा कि में स्यानी मयानी ऐं जां केह् ऐं में बच्चेआं आह्ले लेक्खा ही मस्ती मारी इन्ना मतलव प्हाड़ा चढ़े उतरे कदैं रस्ते बिच्च किते प केह् नां पत्ते तोड़े ढालियां नाल लमके इन्ना मतलव फंक फंक्श दिक्खे त्यहार वी दिक्खे उंदे बड़े सोह्ने मन्दरां च वी पूजा होंदी लाग्गै सब चीजां मतलव प्हाड़ां दियां बड़ी चंगियां लग्गियां नै के में ते बड़ा एन्जाय कीता